میں مستقبل میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں میری خواہش ہے میں وزیر اعظم بنوں کیوںکہ میں اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں اپنے ملک سے غریبی ختم کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میرے ملک میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے اس لیے میں مہنگائی کو کم کرنا چاہتا ہوں میں اپنے ملک کے ہر بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہوں اور اسکول اور مدرسے کھولنا چاہتا ہوں میں اپنے ملک کے غریبوں کو مفت میں علاج دینا چاہتا ہوں اور بہت سارے اسپتال بنوانا چاہتا ہوں میں اپنے ملک میں بھائی چارہ امن قائم کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ملک کو خوب ترقی پر لے جانا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ